एहदे सुआल दा मतलब ऐ है कि तुस कदें गेदे ओ अपने दोस्तें कन्नै प्हाडे़ं आहले तरफा उद्धर ते आंऊ सनान्नी आं थुआनू अस पैहलें गे जम्मू शहर उद्धरूं असें कीती शापिंग पैहलें दोस्तें पैहलें सारे कोला पैहलें में कीता अपने दोस्तें गी फोन चलो हां माता बैष्णो देवी चली जन्ने आं उत्थै प्हाडे़ं उप्पर चलने आं बड़ा चिर दा बड़ा चिर होए दा हून निक्के निक्के होंदे हे जंदे हे अपने मम्मी डैडी कन्नै ते हू फिर मे दोस्ते गी फोन किता उनेंगी आखेआ तुस चलना मेरे कन्नै माता बैष्णो चलने आं उत्थै तक्की आने आं बड़ा चिर होआ ऐ अस मिले दे नेईं आं मेरे दोस्तें आखेआ चलो चलने आं ते अस गे उत्थै पैहलें में गेई बजार उद्धरा आंदा में जेहड़ा जेहड़ा उपर प्हाडे़ं उप्पर जेहड़ा जेहड़ा समान आह्नना सी पैहलें में ओह् आह्नेआ उत्थै ठंड बी होंदी ऐ गर्म बूट लैते हे गर्म पचामा लेते गर्म ही कपडे़ लेते ते कुते बर्खा होई जाए कुते ओहदे तांई असें बरसाती बी लेती फिर ओहदे बाद सिद्धे गे सारा समान लेता में कुछ अपने दोस्तें कन्नै लैता कन्नै इक अद्ध कुछ अपने दोस्ते तांई लेता फिर अस घर आई गे फिर अस बस स्टैड बेठे कटरा आहली बस च बेठे पहले केहंदे बेष्णो देवी जाना सारे कोला पहले ते पहले माता दा पहला दर्शन होंदा कोल कंढोली ते असें फिर उतरे असां अपनी सुम्मो कीती दी ऐ सुम्मो बस स्टैड़ दा अपनी निक्की गड्डी करियै में ते मेरे दोस्त सारे अस सारे गे उत्थै गे फिर अस पैहले कोल कंढोली गे उत्थै पुज्जे उत्थै अस मत्था शत्था टेकेआ शैल सारा कुछ कीता फिर ओहदे बाद अस चली गे अग्गै स्हानू भुक्ख लग्गी गेई रस्ते च जूस कोलड्रिंक चिप्स लेंदे खंदे पींदे गे सारे फिर गे इक मेरी दोस्त उसी बड़ी उल्टी होंदियां ओहदे तांई दवाई लेती उसी दवाई खलाईओहदे बाद फिर अस गे रस्ते बांदरे दी इन्नी सेना इन्नी सेना पैहली बार में कुते बांदर इन्ने तक्के उत्थै नगरोटा आहले पास्सै निक्के होंदे हे उसले इन्नी होश नेई ही ऐ निक्के निक्के इन्ने इन्ने मासो मासो आरे बांदर जियां मसेआं जम्मे दे ओ एह् नेह् ऐ एहदे बाद गे कटरा पुज्जे अस पैहलें नंदनी दे पकौडे़ खाद्धे कटरा दे पिच्छे पनीर आहले पकौडे़ खाद्धे चोले आहली चाह पीती उद्धर दी चाह इन्नी शैल इन्नी मश्हूर ही कोई कैहन दी गल्ल नेईं फिर अस सारे जनें खाद्धा पीता फिर अस गे उत्थै जित्थै अस चाह पिया दे उत्थै निक्की सारी बाबली ही उत्थै एह् कोई पानी पोनी बरदा होंना उत्थै पैसे सुट्टे दे लोकें असें बी सुट्टी ओड़े ओहदे बाद अस कटरा शैहर पुज्जी गे पैहलें साढ़ी चैकिंग होई फिर कटरा पुज्जे फिर दिक्खेआ कटरा शैहर दा नजारा इन्ना शैल कुछ अलग ही नजारा कटरा शैहर दा फिर ओहदे बाद अस कटरा बजार पुज्जे टिकटा आहले पास्सै गे टिकटा आहले पास्सै जाना के एहडी एहडी लंबी लाइनां लग्गी दियां फिर अस गे बडे़ बडे़ चिरे बाद नम्बर आया साढ़ा ेए खाद्धा पीता उत्थै गुलशन दा लगंर खाद्धा पहले चढ़ाई शुरु कीती डंडे लेते गुलशन दा लंगर खाद्धा चुन्नियां माता दी सिरे च लपेटियां गुलशन दा लंगर खाइयै फिर अस चढ़ाई शुरु कीती ओहदे बाद ओहदे बाद चढ़ाई शुरु कीती इक पास्सै घोडे़ इक पास्सै लोक इन्ना शैल थल्लो कटरा इन्ना शैल लग्गा ना बड़ा ही शैल लग्गा दा बडा ही शैल लग्गा दा कटरे दा नजारा ओहदे बाद आस्ता आस्ता चले बाण गगां आई उत्थै अस न्हाते धोते पानी इन्ना ठंडा कनेहा बी ठंडा मौसम